بائک چلاتے وقت سب سے اہم حفاظتی تحفظات جنہیں میں ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہوں نمبر ایک ہیلمیٹ پہننا نمبر دو محافظتی کپڑے پہننا نمبر تین ہاتھ کا گلبس پہننا نمبر چار جوتے پہننا نمبر پانچ چشمے استعمال کرنا کرنا نمبر چھ ٹریفک قوانین کی پالن کرنا نمبر

بائک چلاتے وقت کسی بھی سرگرمی سے پرہیز کرنا جیسے موبائل چلانا اور کسی سے بات کرنا سفر کے دوران دستاویزات اپنے ساتھ رکھتا ہوں میں جیسے لائسینس بائک چلانے کی اجازت کے لیے درکار لائسینس ضروری ہوتا ہے نمبر دو شناختی کارڈ نمبر تین بائک کے رجسٹریشن کارڈ اور وغیرہ